لوگ اپنی اردو زبان کو دوسروں کے ساتھ بات چیت کے لیے استعمال تو کرتے ہیں اگر سامنے والے کا اکسپریشن کے اوپر ہے کبھی منہ ٹیڑھا کیا کبھی سوچنے لگا کبھی آنکھوں کے ذریعہ اپنی فیلنگس بتائی تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یار اس کو میری بات سمجھ میں نہیں آئی جیسے راحت اندوری صاحب کا شعر ہے جو آج صاحبِ مسند ہے کل نہیں ہوں گے کرایے دار ہے ذاتی مکان تھوڑی ہے اس میں صاحبِ مسند لفظ کا میننگ جب تک سمجھے گا نہیں اس کا مطلب سمجھے گا نہیں تو شعر کمپلیٹ نہیں ہوگا تو صاحبِ مسند کا مطلب ہے سبتریش سبتریش کا مطلب ہے جو آج کرسی پر بیٹھے ہیں تو اس طرح اس کا ٹرانسلیشن کر دیتے ہیں سامنے والے کو سمجھ میں آ جاتا ہے اور اس طریقے سے اس چیز بھی سمجھ میں اس کو آجاتی ہے یار یہ شعر کا مطلب کیا ہوا یا بہت ساری آج موبائل کی دنیا ہے انٹرنیٹ ہے لوگ گوگل سے ٹرانسلیٹ کر لیتے ہیں پوچھ لیتے ہیں بہت ساری موویز میں اس کا استعمال ہوتا ہے بہت سارے لفظ ہوتے ہیں تو ان کا انٹروڈکشن اس پر رہتا ہے تو اس وجہ سے میرے حساب سے اردو کا کوئی لفظ بولنا یا ان کو ایسا اویرنس بہت کم لوگ جو ہوتے ہیں جو جن کو یہ چیز کی دقت آتی ہے وہ اردو کو نہیں سمجھ پا سمجھ سکتے ورنہ سیٹیز جو ہے میجر سیٹیز ہیں میٹرو سیٹیز ہیں یہاں پر اردو کے تعلق سے لوگوں کو بہت اویرنیس ہوتا ہے اور جو حساب سے آج موویز ہیں سیریلس ہیں اور بہت سارے آڈیوز آتی ہے کسی کا بیان کسی پولیٹیشین کا کسی اور جگہ کسی دھارمک استھل پہ مولاناؤں کا تو آتے رہتا ہے اور لوگ سنتے ہیں آج اپنی گیان بڑھانے کے لیے جانکاری لینے کے لیے تو لوگ طرح طرح کی کوششیں کرتے ہیں اپنی وکیبلری بڑھانے کے لیے تو اس میں اردو بولنے میں ہمیں کوئی دقت تو رہتی نہیں ہے نا ہی سامنے والے کو اگر سامنے والے کوئی پرابلم بتاتا ہے تو ہمارے کنٹرول میں ہوتا ہے ہم انہیں اس کے ٹرانسلیشن بتا دیتے ہیں یوزولی زیادہ کوشش تو یہ کرتے ہیں کہ یار اردو میں بات کر کے ہلکے ورڈ کا استعمال کرے ہلکے لفظوں کا جو کہ سامنے والا جو ڈیپنڈ کرتا ہے یار اس کی وکیبلری کیسی ہے اور جینئس بندے لوگ ہے وہ سچویشن کے اکارڈنگ خود ہی ٹرانسلیٹ بھی برابر کر لیتے ہیں سمجھ بھی لیتے ہیں تو بہت ساری ہیں یوزولی ہمارے وہاں انڈیا میں بہت ساری جگہ پہلے مغلس کے ٹائم پہ اردو وغیرہ کمپلسری تھی تو اس وقت کے بہت سارے پرانے لوگ ہیں جن کو اردو پڑھنا بھی آتا ہے جن کو اردو لکھنا بھی آتا ہے اپنا تارک مہتا کا الٹا چشمہ والے جو شیلیش جی ہیں وہ تو مطلب دوسرے دھرم کے ہیں لیکن اردو کی شاعری اور اردو میں اتنا دلچسپی لیتے ہیں بہت ان کو پسند ہے اردو بولنا کرنا اور اردو کی بہت تعریف کرتے ہیں تو ایسے بہت سارے دنیا میں لوگ ہیں